हैलो हाँ भैया आप रुपाली रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं जी भैया मैं कला कुशवाहा बोल रही हूँ भैया मुझे कुछ मँगवाना था आर्डर करना था खाना आर्डर करना था जी भैया तो आप दाल सब्ज़ी अचार पापड़ भैया और पनीर पनीर सिंपल रखना भैया और दाल में मिर्च ज़ीरे का तड़का लगाना और शलाद ठीक है भैया और जो मैंने दो दिन पहले मँगवाया था आर्डर किया था क्या आपने वो लिखा है नोट किया भैया हाँ लिखा है तो बताओ मैंने क्या क्या आर्डर किया था वह सब भी मँगवाना है अच्छा भैया फिर मेरा एड्रेस क्या है आपको पता है याद है ठीक है भैया ठीक है जी जी जी ठीक है भैया ओके